जय झूलेलाल भाउ मूंखे अॼु शाम जो सत बजे पहुचणो आहे ओलपाड ऐं मां निकिरंदमि पिपलोद खां मूंखे घणे बजे निकिरणो पवंदो घणी देरि लॻंदी रस्ते में ऐं घणा पैसा थींदा उहो सभु ॿुधायो ऐं असां चारि ॼणा आहियूं गॾु ॿ टे थेला आहिनि ऐं कंहिं दफ़े चयो कैब में मां वई हुअमि मूंखे उहा ई गाॾी पाछी खपे ऐं उहे ई ड्राइवर पाछो खपे त तव्हां उहा बुक करे सघंदा छा त उहा नुंधाए सघंदा छा